हैलो तव्हां अशोक ट्रस्टी कार सेवा मां था ॻाल्हायो मूंखे तव्हांजी कार शिफ्ट डिज़ायर खपे अ मां तव्हांजी अगली बार से कार सेवा वरिती हुई त हूअ ॾाढी ही सुठी हुई ओर हुन ड्राइवर बि ॾाढो सुठो हुयो ओर तव्हांजी कार बि हिकदमि नई और साफ़ सुथरी हुई त मूंखे हुअ कार बुक कराइणी आहे त तव्हां वटि अथव त मुंहिंजी तरफ सां इहो कार बुक करे छॾियो और और जेकी बि पेसा थींदा हूअ मां तव्हांखे कराए छॾंदीमाव अगरि किरपा करे इयहो कार कराइ छॾियो छोकी मूंखे खपे ई खपे